جی سر آپ کون بول جی جی سر میں احمد کار سروس سے بات کر رہا ہوں بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں جی جی اچھا رپیرنگ میں کیا کچھ خرابی آ گئی یا سروسنگ کرانی ہے آپ کو سروس اچھا اچھا سر کتنے سال پرانی آپ کی گاڑی ہے سر ڈھائی سال پرانی ہے چلو تو آپ ہمارے شاپ پہ لے آئیے ہو جائے گی سر میرا جو شاپ ہے وہ اوکھلا ہیڈ بٹلہ ہاؤس میں ہے مین روڈ پہ کار ہے تو وقت بھی لگے گا اس کی سروسنگ میں اور بھی سارا سب کچھ چیک کرنا رہے گا تو آپ ایسا کریں کہ صبح کے وقت لا کر ہمارے یہاں کھڑی کر دیں اور شام تک آپ ہم سے اپنی کار لے سکتے ہیں اور اس بارے میں آپ بے فکر رہیں کہ جیسے بہت سارے لوگوں کے بیچ میں یہ وہ بنا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ لوگ میکینک لوگ پارٹس واٹس نکال لیتے ہیں گاڑیوں کی تو ہمارے یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اچھا کام ہوتا ایک بار آپ اگر ہمارے یہاں کام کروائیں گے تو ان شاء اللہ آپ بار بار ہمارے یہاں کام کروائیں گے بے فکر رہیے سب چیزوں کے بارے میں نہیں پرائز جو ہے کار سروسنگ کی ہمارے یہاں وہ پورے آپ دھلائی ولائی کے ساتھ لے کر پانچ ہزار روپیہ ہے ہاں آپ آئیں ان شاء اللہ کم ریٹ بھی اچھا لگ جائے گا اس کی فکر نہ کریں آپ تو کب لے کر آ رہے ہیں سر آپ اپنی گاڑی ٹھیک ٹھیک ٹھیک شکریہ سر سر آپ بہت بہت شکریہ ٹھیک